हम एगो मोबाइल किनलहुँ ओ छी सैमसंगके मोबाइल बहुत बढ़िआँ मोबाइल छै ओ हम पंद्रह हज़ारमे किनलहुँ हँ आर ओ जे छै कमो वोल्टेजमे चार्ज भए जाइ छै ओकर कैमरा जे छै ने ओ बहुत बढ़िआँ छै ओहिसॅं लोक फोटोसभ घीचलक तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ फ़ोटो आयल तऽ तैं दुआरे हमरासॅं केओ पुछैओ लए एलै रहय ई मोबाइल कतयमे कीनलियै तऽ कहलियै पंद्रह हज़ारमे कीनलियै तऽ क़ोन मोबाइल छी तऽ सैमसंगक मोबाइल छियै अहुँसभ इएह मोबाइल कीनूँ बहुत बढ़िआँ मोबाइल होइ छै आओर ई मोबाइल पंद्रह हज़ारमे देत अहाँके